आं जी मिगी बड़े शौक न एह् बूह्टे लाने दा मिगी इं'या शुरू तू बड़ा पसंद ऐ ते जि'यां अजकल ते भाई स्पैशली होई गेदी ते अजकल गमले आए दे ते गमले च बी लोक बड़े बूह्टे लांदे फुल्ल लाए दे होर चीज़ां लाए दे जि'यां में हर इक्क वैरायटी ते अलग अलग रंग दे ते असें जि'यां इं'या ग्रांईं सिस्टम हा ते कोई ग्रांईं लोक ते एह् निहां कि अस घर चारदिवारी दे अंदर ऐ ते इत्थै पार्किंग बनानी ऐ जां भाई इत्थै क्यारियें च बूह्टे लाने ते इंया घर एह् कच्चे कोठे होंदे हे ते ते कच्चियां मिट्टियां लानियां बाह्र ते इं'या डंगे होंदे ते बड़ा शौक इं'या ओह्बी मिट्टी आह्ननी असें दूरा सिरै पर चुक्की चुक्कियै क्यारियां बनानियां इं'या बाह्र इं'या बाह्र चारदिवारी निं ही होंदी इं'या बाहर होंदे हे डंगे चाढ़े दे होंदे हे ते उं'दे कन्नै कन्नै इं'या क्यारियां बनानियां ते रंग रंग दे असें फुल्ल लाने होर बूह्टे होइये जि'यां निक्के निक्के संतरे दे होइये मरूद होइया जां कोई होर बूह्टा होइया बड़ी शौक फुल्ल जेह्के ते ओह् इं'या कोल करी करियै ते उंदियां भई ब'न्नियां बनानियां ते बूह्टा कोई भन्नी निं ओड़ै इं'या सांभियै उसी पानी देने दा ते इं'या उं'दे ब'न्नियै पर चाढ़ी ओड़नियां कि एह् भाई पानी रुके दा र'वै इं'या मिट्टी गुड्डनै आस्तै जगह बनाई ओड़ी ते इं'या असेंगी बड़ी शौक शुरू दा गै इं'या इं''या कदें कुदै गै अस बाजारै बिच जंदे कदें कुदै सालै बिच रोज़ कुत्थें जाना ओह् दूरा दा ढक्क ढलियै गै ते कुत्थै जाना असें बजारै गी ते जां सिटी बिच कुदै जंदे हे ते गड्डियै दिक्खना भाई लोकें दे घर पक्के मकान होंदे भई क्यारी गमलें दी ते अग्गें बूह्टे टिके दे टकाए दे असें दिक्खना ते पता निं केह् चीज़ां न कि'यां बनाए दे ते अज्ज ते लोकें घर घर गै गमले हर इक्क चीज़ इ'नें साईंस नै इन्नी तरक्की करी ओड़ी पर अस ग्रांईं लोकें गी नेईं पता हा ते असें इं'या बी हून घर निंबुऐं दे बूह्टे इं'या मतलब शौक मुल्ख ते इं'या मतलब खु'ल्लियां जगह साढ़े कोल ते इं'या मतलब सुद्धी साढ़ी जगह भई इं'या थोह्ड़े कि जिन्ना साढ़ा मकान भाई इं'या साढ़े कोल चाली कनाल जगह ऐ ते फसल बगैरा बी लाई दी होंदी ते इं'या बूह्टे लाए दे असें किंब न जम्हीरियां न एह् निंबू न सफेदे न ते सफेदे दे बूह्टे साढ़े इं'या लग्गे दे न पंज सत्त जादै निं सफेदे हैन बाकी होर फ्रूट आह्ले बूह्टे होइये मरूद होइये ते इं'या किन्नू होइये ते एह् असें सारे ते इन्नी शौक असें लाने दी ते इं'या बड़ा पसंद ऐ ते भई असें ई बूह्टे लाना ते असें इं'या निं की घर गै लाने होर कुदै कोई अग्गें पिच्छें कोई जगह होऐ कुदै बी खाल्ली लब्भे सिड़कै दे कंढै बी अस तां बी साढ़े बाह्रें इं'या रोड निकले दा माड़ा मुट्टा ते असें इं'या अपनी बाड़ी दे कन्नै कन्नै रोड निकले दा ते उत्थें असें बड़े शैल बूह्टे लाए दे ते ओह्बी तेआर होई गेदे ते अम्बें दे होइये ते इं'या अजकल जेह्के दशैह्री अम्ब होंदे उंदे बूह्टे लाए दे निक्के निक्के ते तेआर होई दे अगले साल ते फुल्ल पौने शुरू होई जाने होर असें केलें दे ते साढ़े इत्थें कंढै कंढै शिड़क निकली दी ते केलें दे बूह्टे लाए दे ते केलें दे पता निं चार पंज चरफ न लग्गे दे साढ़े ते बड़े बूह्टे ओह्बी तेआर होई गेदे ते इंटया हर इक्क चीज़ मतलब असें तेआर करी ओड़दी ते इंया अज्जकल केह् निं थ्होंदा पैसे होन ते हर इक्क किस्म दा बूह्टा थ्होई जंदा नर्सरियें जाओ इंया हर फुल्लें दे बूह्टें दे ते इं'या बूह्टे कोई घाऽ ते ओह्बी ते इं'या बी असें इं'या बड़े शैल इं'या घरै दे अग्गें पिच्छें लाये ते बाड़ी साढ़े इं'या बी बड़े बूह्टे होर बी बड़े बूह्टे न इं'या पत्तरें आह्लें इं'या घाऽ आह्ले धम्मन होइये मुल्ख धम्मन साढ़ी बाड़ी ते एह् होइये सरी एह् लसीनियां होर बी इं'या साढ़े बत्हेरे बूह्टे बाऽ फल फ्रूटै आह्ले बूह्टे साढ़े बड़े न किन्ने असें घरै दे होई जंदे संतरे एह् अम्ब भी महाराज होर इ'यै जेह्के मरूद ते इ'यां मतलब अपने घरै दे इ'यै खीरे लाए दे असें ओह् इंया मतलब मुल्ख होआ दे सुद्दे ते इंटया मतलब बड़ी शौक ऐ असेंगी बूह्टें ई इंयां अगर बूह्टे दी कोई टाह्ली बी भज्जी जा ते बड़ा दुक्ख होंदा आक्खे कि कोई भाई बड़ा घाटा होई गेआ साढ़ा ते असें बड़ा इं'या बूह्टें नै असें बड़ा लगाव ऐ ते बूह्टें कन्नै एह् होंदा कि बूह्टे अग्गें पिच्छें होन ते ताज़ी हवा ते सेह्त बी तंदरुस्त रौंहदी हर गल्ला बेनीफिट ऐ मतलब फायदे न ते एह् कन्नै इंदी हवा आई दी ते ताज़ी हवा ते एह् साढ़े आस्तै किन्नी जरूरी ऐ ते लोक इ'यां बी सैर करदे कि ताज़ी हवा लैनी ऐ ते सिटी दे लोक प्हाड़े आह्ली साईड जंदे चक्कर लाने गी ते एह् ऐ कि असें कि अस बाह्र बी बैठे दे होचै तां बी ब़े शैल बगीचे च बैठे दे तां बी बड़ा शैल लग्गना होंदा ते कन्नै इं'या शैल इं'या अपनी सेह्त बी ठीक रौंहदी हवा ताज़ी थ्होआ दी ते में ते आक्खनी कि हर बूह्टा जेह्के तुं'दे कोला होई जंदा बरबाद ते ओह्दी जगह दस्स बूह्टे लाओ ते अपना वलातावरण ठीक करो ते अपनी एह् आस्सै पास्सै जेह्ड़ा एरिया इसगी सेफ हवा होंदी ते एह् अपनी ठीक करो ते में ते इ'यै चाह्न्नीं कि सब बूह्टे लाओ ते अपने घरै गी बी कन्नै शैल ताज़ी हवा कन्नै शैल वातावरण बनाओ ते में इ'यै गल्ल आक्खना चाह्न्नी आं